अॼु कल्ह हर को माण्हू पंहिंजे रोज़ुमर्रा जे कम लाइ तमामु मशीनियुनि जी मदद वठी रहियो आहे पोइ चाहे उहो पाणी मो मथे चाढ़ण लाइ मोटर हुजे या पाणी छाणण लाइ प्यूरीफ़ायर हुजे चाहे पाणी थधो करण लाइ फ़िर्ज हुजे या कपिड़ा धोअण लाइ वॉशिंग मशीन हुजे या बासण मलण लाइ डिश वॉशर हुजे या चाहे टी वी आहे या फ़ोन आहे इन्हनि तमामु असांजे रोज़ुमर्रा जे कमनि खे ॾाढो सवलो करे रहियो आहे पहिरें जे ज़माने में इहे सभु नंढा वॾा कम करण में सॼो ॾींहुं निकिरी वेंदो हो कपिड़ा धोअण में बासण मलण में अधु ॾींहुं निकिरी वेंदो हो तंहिंखां पोइ दुनिया भर में छा पियो थिए तंहिंजी ॼाण ई न थींदी हुई माण्हू हिकु ॿिए खां पुछी पुछी ई अॻियां वधंदा हुआ अॼु कल्ह मोबाइल में हिकु बटणु दॿाइण सां असांखे सॼी दुनिया जी जानकारी मिली थी वञे सॼी दुनिया में छा पियो थिए कंहिं बि विषय ते सॼी जानकारी असांखे इंटरनेट जे माध्यम सां मिली थी वञे टी वी जे माध्यम सां सॼे दुनिया जी ख़बरूं असां ताईं पहुची थी रहनि तंहिंखां सवाइ बासण मलण लाइ डिश वॉशर तमामु सहुलियत ॾिए थो फटाफटि बासण सुठा साफ़ु थी था वञनि कपिड़ा ब धोपजी ऐं सुकी मशीन मां ॿाहिरि था निकिरनि तंहिंखां सवाइ अॼु कल्ह ॿुहारी पोछे लाइ बि हिकु रोबोट मशीन आई आहे जंहिं जे करे कमु तमामु सवलो थी रहियो आहे